हिंदी मेरी मातृभाषा है और ये मैंने अपने स्कूल में सीखी है हिंदी मेरी फ़ैवरेट मेरी पसंदीदा भाषा है जिसे मैं बहुत पसंद करती हूँ अंग्रेजी तो हर कोई सीख सकता है लेकिन हिंदी सीखने में लोगों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं और विदेश लोग भी इसे काफ़ी पसंद करते हैं और इसे सीखने के इच्छुक होते हैं हिंदी सीखने के लिए इसकी लिपि की जानकारी होना बहुत ज़रुरी है हिंदी बोलने में भी बहुत अच्छी होती है और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे शब्द होते हैं जिनको आप अच्छे से भाषा में यूज़ करके काफ़ी अच्छी भाषा बना सकते हैं और लोगों से बातचीत करने में भी ये काफ़ी अच्छी होती है